महिषीमे तारामाइके मन्दिर बहुत लोक पूजा पाठ करैया सभ तारामाइके दरबज्जामे द्वारमे आनन्द से रहैया कारूबाबाके मन्दिर लोग जाइया पूजा करैया दूध चढ़बैया रहैए रोज जाइए रोज आबैए सभ कहिओ खाली नहि रहैए तारामाइके मन्दिरमे देखिऔ कातिक आनन्दसँ लोक पूजा करैए रहैए एतऽ देखिऔ नकुचामे भोलाबबाकेँ जाके लोक पूजा करैए रहैए कतेक आनन्द से रहैए एहिठाम देखिऔ मटेश्वर धाममे लोक जाइए पूजा करैए जल चढ़बै लए अहाँकेँ सावनमे जाइए मटेश्वर धाम कावर लए कऽ जाइए पूजा करैए एहिठाम देखिऔ बोलबममे बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाइकेँ कतेक लोक दिन राति हर वक्त पूजा करैए कीर्तन भजन सभ करैए देखिऔ एहिठाम अहाँकेँ बाबा भोलाके पूजा करैए कतेक आनन्द से रहैए